हाँ कई बार होता है ऐसा कि आज अपन एक इस्टेट से दूसरे इस्टेट में जा रहे हैं ट्रेन से या पर्सनल वाहन से या फ़्लाइट से तो कई बार ऐसा सामने कई लोगों का ऐसे सामना होता है जो बहेसबाज़ी करते हैं या अपना रिजर्वेशन कन्फम नहीं है अपने किसी व्यक्ति से बोला भाई साहब हमको एक सीट दे दीजिए तो कई लोग दुर व्यवहार भी करते हैं और कई लोग सज्जन व्यक्ति भी रहते हैं जो अपनी सीट पर से उठकर अपन को सीट दे देते हैं तो ऐसे यह तो दुनिया है इसमें कई प्रकार के व्यक्ति कुछ अच्छे भी रहते हैं कुछ बुरे भी रहते हैं